हॅलो ओला टॅक्सीवालो न्ही हांवें काल पळय तुमचे कडेन एक टॅक्सी मागिल्ली विमानतळार वचपाक पूण ती कळाव लावन येयली आनी म्हाका त्या खातीर विमान चुकलें त्या ड्रायवर जो कोण आसलो पळय तेका तुमी तापोवन काडात म्हजें विमान चुकलें आनी म्हाका बरोच भुरदंड पडला आता आनी तेजे पयशे हांवे फारीक करपाचे कांय ना आता ते मातशें सांगात म्हाका